हलो जय झूलेलाल तव्हां पुलिस थाणे वैशाली नगर खां ऐं पुलिस इंस्पैक्टर रतन लाल भाटिया पिया ॻाल्हायो ऐं सर मां तव्हांखे हिकिड़ी गुजारिश थी कया त मुंहिंजो फ़ोन जेको आहे उहो विञाइजी वियो सैमसंग फ़ोन हुओ मुंहिंजो ऐं उहो में हिते वञा पेई मां मार्केट में वियसि त किथे किरी पियो हुनजी मां कंप्लेन दर्ज कराई हुई त मां चा मां चाहियां थी मां हुन हिनजो आई एम ई एम नंबर जेको आहे उहो ब्लॉक थी कराइणु चाहियां त उहो नंबर मुंहिंजो कीअं ब्लॉक थी सघंदो यकदमि तव्हां ॿुधाईंदा मां हेॾा दरगाह बाज़ारि पासे वेई हुअसि त उते ई वरी जॾहिं मां ॾिठो पर्स में हुई कान मुंहिंजी इहा फ़ोन इहो मूंखे ध्यानु कान्हे हिन ॻाल्हि जो अच्छा हिन सां गॾु हिन सां गॾु मूंखे ॿिए कहिड़े कहिड़ियूं फॉर्मेलिटियूं ॾेणियूं पवंदियूं छा छा खणी अचिणो पवंदो छा मूंखे थाने में अचणो पवंदो हा न आहे आधार काड खणी ईंदुसि मां इअं त मूंखे पैन काड बि आहे मां ॿई खणी ईंदसि जेको चवंदा फ़ोटो त मां कंहिं महिल अचां कंहिं महिल अचां ठीकु आहे पोइ मुंहिंजो नंबर त ब्लॉक थी वेंदो न मिसयूज़ त न थी सघंदो अच्छा पोइ हिनजे ॻोल्हा लाइ का हूंदो मूं वटि पंहिंजा उहो रखियल आहिनि सॼा डॉक्यूमेंट्स अच्छा मुंहिंजे मोबाइल जा जेके आहिनि कवर पाठा इअं सभु ऐं बिल जेके आहिनि उहा मूं वटि रखियल ई आहिनि जे चयो त मां उहे बि खणी अचां अच्छा हा ऐं ॿियों मुंहिंजी जेका अॼुकल्ह त तव्हां पाणि समुझो था बिना फ़ोन जे कमु हली नथो सघे त मां मां न पंहिंजी ॿीं सिम जेका आहे ब्लॉक थींदे ई ॿीं सिम वठी सघां थी भई ॾाढो ॾाढो तव्हांजो शुक्रिया त हेॾो हाणे जय झूलेलाल भॻवान कंदो मिली वेंदो मां ईंदसि पोइ सभु डॉक ईअं खणी करे काॻर तव्हां वटि अचा थी मां ॿारहें बजे ईंदसि ऐं तव्हांजी घणी घणी महिरबानी घणी घणी महिरबानी जय झूलेलाल